मिगी चाह् बड़ी पसंद ऐ इन्नी पसंद ऐ इन्नी कोई कैह्न दी गल्ल नेईं ऐ चाह् मी बड़ी पसंद ऐ में जेल्लै निक्की होंदी ही ना में अपनी मम्मी कोला चाह् बनाना सिक्खी ही जाच पैह्ले मी हैनी ही चाह् चाह् बनाना औंदी में मम्मी कोला स्टार्टिंग च सिक्खी चाह् बनाना जेल्लै में चाह् बनानी बिच्च दालचीनी पाई लैना लाची पाई लैनी कुट्टियै अदरक पाई लैना इन्नी स्बाद चाह् बनानी कोई आक्खने दी गल्ल नेईं सारें आखना भाई सुषमा बड़ी शैल चाह् बनांदी ऐ चाह मत भी मतलब सारें पीनी मेरे हत्थै दी चाह् जिन्नै तक चाह् निं पीनी इन्नै तक उट्ठना नेईं पैह्लें बैड्ड टी चाहिदी पैह्लें सबेले उट्ठने कोला पैह्लें चाह् में चाह् बनाई देनी सारें गी पीने गी फिर आस्ता आस्ता चाह् पी लैनी फिर जेल्लै मेरा रिश्ता आया फिर मतलब मेरी कड़माई जेल्लै होई ते में मेरी सस्स जि'यां में ब्होइयै गेई मेरी सस्स मेरी सस्स गी बी चाह् बड़ी पसंद ऐ ओह् आक्खदियां चाह् मी सारे कोला जैदा पसंद ऐ चाह् ते जिस दिन मेरी में रसोई ही रसम होनी ही ते मी सस्स मेरी आखन लगी तू केह् बनागी में आखेआ मेरे हत्थै दी चाह् पियो बड़ी में बडी शैल चाह् बनानी आं ते उ'नें केह् कीता अहें तू बना चाह् में चाह् बनाई सारे मेरी चाह् दे इन्ने फैन होए इन्ने फैन होए कोई आखने दी गल्ल नेईं आखन लगे तू चाह् इन्नी शैल बनान्नी कोई आखने दी गल्ल निं ते ओह्दे बाद च उस म्हल्ले दी कोई बी जनानी औनी मम्मी मेरी सस्स मेरी ने आखना साढ़ी लाड़ी ना चाह् बड़ी शैल बनांदी चाह् पीयै जाओ ते म्हल्ले दी जनानियें आखना नेईं चाह् निं पीनी ऐ ते मम्मी ने आखना पीयै दिक्खो ते स्हेई इक बारी पीगे ते तुसें बार बार आखना असें चाह् गै पीनी सुषमा दे हत्थै दी चाह् गै पीनी ते मम्मी दी स्होलियां आइयां इक दिन ते में चाह् बना दी ही में चाह् चूह् बनाई उ'नें गी पलाई आक्खा दे इन्नी शैल चाह् बनाई दी सुषमा ने कोई आखने दी गल्ल नेईं माऐ तुं'दी लाड़ी बड़ी शैल चाह् बनांदी कुत्थूं सिक्खी इ'न्नै जाच सारियां मिगी पुच्छन लग्गी पेइयां कुत्थूं सिक्खी इन्नी जांच में आखेआ मेरी में अपनी सा मां कोला सिक्खी दी जाच चाह् बनाने दी अजकल्ल चाह् दा इ'न्ना नशा होई गेदा ऐ इ'न्ना नशा होई गेदा ऐ लोग जि'न्ने तक चाह् नेईं ना पीन हैन इन्नै तक उ'नें उट्ठना नेईं ऐ केइयें गी सिर दर्द होवे तां आखदे चाह् बनाओ चाह् पीयै ते सानूं ठीक लगग चाह् इन्नी अच्छी निं होंदी ऐ प्यार ते सब करदे न चाही कन्ने एह् साढ़ी हिंदू च सारे कोला मतलब जेह्ड़ी एह् ऐ प्रसिद्ध के ऐ चाह् गै ऐ इंडिया च उ'नें आक्खना चाह् चाह् सारे कोला बैस्ट ऐ चाह् पीच्चै ते उस्सै लै ठंड बरखा होई गेई बिंद हारी शैल बनाओ सुषमा चाह् साढ़े घरै आहलें आक्खना बना चाह् कोई आई जावै बनाओ चाह् मतलब पतीली उप्पर गैसा दे चढ़ी दी गै रौंह्दी ही में सौह्रे आई में आखेआ मम्मी मे प्यौके चाह् बी बनांदी इन्ना ओह् करदी ही प्यौके बी पतीली चढ़ी दी रौंह्दी ही इत्थै सौह्रे पुज्जी सौह्रे बी पतीली चढ़ी दी मतलब सस्स मेरी गी शूगर ही उ'नें मिट्ठी चाह् नेईं ही पीनी होंदी ऐ ही उं'दे आस्तै में लूनी चाह् बनानी उ'नें लूनी चाह् पीनी उ'नें बी सबेला सबेला उट्ठना न्हाना धोना ते न्हाई धोइयै ते बनानी चाह् इन्ना चिर ते में बी उट्ठी जाना में बी न्हाना धोना ते मम्मी ने चाह् बनाई दी होनी असें पीनी ते मम्मी ने आखना में अज्ज आपै बनाई सुषमा मगर चल हून पी लै ते दुई बारी तू बना इक बारी पी लैनी जेह्ड़ी मम्मी ने बनानी ओह् पी लैनी चाह् पैह्ले फिर दूई बारी केह् करना में बनानी चाह् शैल अदरक कुट्टियै शैल मसाला मसूला पाइयै चाह् बनानी बड़ी टेस्टी चाह् बनानी फिर ओह् चाह् पीनी असें में ते मम्मी ने चाह् पी लैनी सस्स मेरी ने दौनें जनें असें चाह् पी लैनी फिर बाद च बाद च बच्चें उट्ठना इ'नें उट्ठना फिर में दुवारा उं'दे आस्ते बनानी चाह् मेरी जेह्डी जठानी ऐ ओह केह् करदी में अंदर आंदी ते मेरे कोल आखदी तेरी पत्ती बड़ी सोआद ऐ एह् निं दिक्खदी कि चाह् च पान्नी बी कुछ ऐं जां नेईं है आक्खदी तेरी पत्ती बड़ी स्बाद ऐ पत्ती आक्खदी मी पत्ती दे थोड़ी सारी में चाह् बनानी में पत्ती दिन्नी हां उस्सी चाह् बनाने वास्ते ओह् चाह् बनांदी आखदी फिर बी तेरे आंङर निं सुषमा चाह् बनदी ऐ जि'यां तू बनानी होन्नी ऐं में पता नेईं केह् ऐ में तेरी पत्ती बी लेई ते तां बी ओह् निं चाह् शैल बनी ऐ फिर इक दिन में आखेया दीदी आओ में तुसें गी सक्खां कि'यां बनांदे न चाह् फिर में गेई में दीदी गी आखेआ दीदी अदरक पाना कुट्टियै लाची पानी दालचीनी पानी सौंफ पानी शैल इ'यां पाई पूइयै शैल करियै चाह् बनाओ हां दिक्खो हां बनदी शैल नेईं फिर में उं'दे घर जाइयै दीदी ई बनाई दित्ती चाह् में आखेआ लैओ में चाह् बनाई ऐ दीदी ने आखेआ बड़ी शैल बनी उ'नें बी मेरे कोला जाच सिक्खी लेई अच्छा ओह्दे बाद च जठानी दी कुड़ी ऐ पलक ओह् आखदी चाची मी बी जाच दस्सो में बी चाह् मतलब उस्सी बी बड़ी पसंद ऐ चाह् उ'न्नै बी मतलब चाह् दे बगैरा कोई दूई गल्ल नेईं करनी ऐ जेल्लै कोई आई जावै बनाओ चाह् ठंड लग्गा दी मम्मी चाह् पीनी सिर दर्द होआ दी मम्मी चाह् पीनी मतलब में मी चाची मी जाच सखाओ तुस कि'यां बनांदे चाह् में बी पीनी बनानी इ'यां गै ते इ'यां गै पिया करनी में केह् कीता हा ते उस्सी पलक गी बी जाच दस्सी चाह् बनाने दी उ'न्नै चाह् बनाने दी जाच सिक्खी लेई होर कुछ औंदा निं ही औंदा मगर चाह् बनाने दी जाच बड़ी शैल औंदी ही चाह् बनाई बड़ी शैल ओह्दे बाद में रुट्टी बड़ी शैल बनान्नी चाह् ते होई रुट्टी बी बड़ी शैल बनान्नी रुट्टी बी जाच मतलब में अपनी मम्मी कोला गै सिक्खी ही रुट्टी बी बनाई लैन्नी चाह् ओहदे बाद च साढ़े घर जेह्ड़ा बी कोई आवै हून एह् सारे आखदे कि सुषमा गी बड़ी शैल चाह् बनाना औंदी हून एह् मतलब सारे जेह्ड़े न आंढी गोआंढी जि'न्नै बी कुसै ने औना उ'नें पैह्ले केह् आखना सुषमा बना हां चाह् मम्मी ने आखना बना चाह् चाह् बनाइयै भेजना कोई आई जावै ते इक दिन के होएआ में अपने प्यौके गेई ते प्यौके गेई ते ओह् मेरे मेरे हसबैंड बी मेरे कन्नै गे ओह् आखन लगे तुसें अपनी कुड़ी गी बड़ी शैल चाह् बनाने दी जाच सखाई दी मेरी भरजाई लगी चाह् बनान ते मेरे घरे आहला आक्खदा नेईं भरजाई तुस रौह्न देऔ भरजाई जी आपै सुषमा चाह् बनांदी ऐ एह् बड़ी शैल बनांदी ऐ ते भरजाई मेरी आखन लगी हां हां इ'नें गी ना मांजी ने सखाई दी चाह् बनाना एह् बड़ी शैल बनांदियां न चाह में केह् कीता उट्ठी फटोफट ते में चाह् बनाई रसोई च गेई चाह् चूह् बनाई सारें गी पलाई सारें मेरी बड़ी तरीफ कीती इ'न्नै चिर ते में बैठे बैठे इक आंटी ऐ साढ़े म्हल्ले दी ओह् बी आई गेई आखन लगी सुषमा आई दी ऐ अज्ज सुषमा केह् हाल ऐ तेरा मैहें ठीक ऐ आंटी जी में आखेआ चाह् पीनी आंटी जी हां सुषमा बना अड़ियै तू बड़ी शैल चाह् बनानी होन्नी ऐं फिर केह् कीता में उं'दे वास्ते बी चाह बनाई बैठे बैठे दे मेरे घर आह्ला जेह्ड़ा मतलब ओह् आखन लगा दिक्ख इत्थै आंढी गुआंढियें गी बी पता ऐ भाई तू बड़ी शैल चाह् बनानी होन्नी ऐं में आखेआ होर केह् जित्थै जम्मी पली इत्थै गै रेही ते सारें गी पता ऐ भला बड़ी शैल चाह् बनांदी फिर में केह् कीता चाह् बनाई आंटी ने केह् कीता चाह् पीती ते फिर में आखेआ हून में घर जाना ते आंटी आखन लगी रौह् हून किन्ने दिनें बाद तू आई ऐं ते इक रात रेही जा अहें आंटी आखन लगी रेही जा अहें अच्छा में बैठी रेही आंटी मेरे कोल ते मैहें चल अज्ज में रौह्नी आं शामी बेल्लै फिर ओह् आई गेई उसलै चली गेई मेरे घरा आह्ला बी मी छढियै चली गेआ आंटी बी चली गेई शामी फिर आई गेई आखन लगी सुषमा चाह् बना अड़ियै चाह् बना में आखेआ आंटी जी इ'यां करो में थुआढ़े घर गै चलनी आं थुआढ़े घर बनाई दिन्नी आं चाह् तुस पीओ तुस दिक्खो मेरे हत्थै दी चाह कि'यै जनेही बनदी ऐ फिर में गेई उं'दे घर आंटी ने मसाला बी ओह् कीता अहैं मेरी जेह्ड़ी नूंह् ऐ ओह् शैल बिलकुल शैल नेईं बनांदी अपनी नूंह् गी आखदी सुषमा आई दी एह्दे कोला चाह् बनाना सिक्खी ले में केह् कीता उस्सी बलाया में आखेआ आंटी जी बुरा निं मन्नेओ ऐ चाह् इ'न्नै बी शैल बनानी बनांदियां न तोआढ़ियां लाड़ियां बी शैल बनांदियां न ऐसी गल्ल निं है के मी ओ बनानी आं शैलअहैं नेईं तू शैल बनान्नी होन्नी जाच सखा इस्सी अहें फिर में केह् कीता उं'दी लाड़ी आई मेरे कोल आखन लगी दीदी मिगी बी जाच दस्सी ओड़ो मम्मी आखदी तुं'दी बड़ी तरीफ करदी मम्मी आखदी सुषमा बड़ी शैल चाह् बनांदी ऐ ते में उस्सी लाड़ी गी आखेआ मैहें कोई गल्ल नेईं तू खड़ो मेरे कोल में जि'यां जि'यां बनागी तू दिक्खी लैएआं जि'यां जि'यां में बनानी आं ते इ'यां इ'यां तूं बनाई लैएआं उ'न्नै बचैरी ने गै मसाला बी अदरक दित्ता लाचियां दित्तियां सौंफ दित्ती सब कुछ में आखेआ इ'नें गी तू ना मिक्स कर सारें गी सारें गी कुट्टी कट्टियै लेई आ ते फिर मतलब फिर चाह् बनाने आं उ'नें सारें ओह् कुट्टी कट्टी सारें ओह् शैल करियै फिर चाह् बनाई जेल्लै चाह् बनाई ओड़ी फिर उ'न्नै गै बनाई में उस्सी आखेआ कुट्टी कट्टियै इ'यां इ'यां कर जि'यां जि'यां दसदी गेई इ'आं इ'आं बनांदी गेई बनाई बनूइयै चाह् लेइयै बाह्र आंटी गी आखेआ आंटी तुं'दी नूंह ने चाह् बनाई ऐ आक्खा दी नूंह् ने बनाई नेईं नेईं एह् ते तू बनाई दी ऐ में आखेआ नेईं तुं'दी नूंह् ने गै बनाई दी ऐ फिर जाच सिक्खी लेई ऐ इ'न्नै चाह् बनाने दी हून दिक्खो हून तुस चाह् पीओ हून तुसेंई इ'यै एह्दी गै चाह् शैल लग्गा करनी ऐ हून तुसें मी भुल्ली जाना ऐ तुसें अपनी नूंहा दा गै चेता करना